हैलो स्विगी मुंहिंजो नालो दिक्षा शादिजा आहे मां केबल लाइन माधव नगर कटनी संत कवर राम वाड में रहंदी आहियां जितां जो पिनकोड फोर एट थ्री फाइव ज़ीरो वन आहे मां हितां जे सभिनि खां सुठे रेस्टोरेंट बॉम्बे स्वीट मां कुझु घुराइण थी चाहियां मां ॿुधो आहे की बॉम्बे रेस्टोरेंट सिंधीयुनि लाइ ॾाढो फेमस आहे मुंहिंजे घर में अचानक सां टे महिमान अची विया आहिनि जंहिंजे कारण मां हिनमहिल कुझु ठाहे नथी सघां मां हुतां चारि पकवान ऐं कढ़ी चांवर ऐं मिठे में माजून घुराइण थी चाहियां हिनमहिल हिनमहिल जे टाइम ते गर्मियूं ॾाढियूं आहिनि जंहिंजे कारण मां टे लसी बि घुराइण थी चाहियां मुंहिंजी तव्हां सां इहा वेनती आहे की मुंहिंजो ऑडर अधु घंटे में पहुचाए छॾियो क्योकि हिनमहिल ॿ थी विया आहिनि ऐं सभु माण्हू टे वॻे मंझंदि जी रोटी खाईंदा आहिनि मुंहिंजो एड्रैस आहे केबल लाइन माधव नगर कटनी मुंहिंजी तव्हां सां इहा वेनती आहे की अधु घंटे में मुंहिंजो ऑडर पहुचाए छॾिजो मुंहिंजो फोन नंबर सेवन ट्रीपल ज़ीरो टू सेवन वन एट थ्री सेवन आहे धन्यवाद